नमस्ते मैम हँ मैम

हाँ मैम हमारे रेस्टुरेंट का इनाम बाटी चोखा रेस्टुरेंट है और हमारे यहाँ बाटी चोखा बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ का बाटी चोखा और बहुत दूर दूर से लोग खाने आते हैं हमारे यहाँ का बाटी चोखा मैम मैम हमारे यहाँ तीन सौ रुपये पर प्लेट मिलता है लेकिन दस पंद्रह प्लेट आप करवाएंगी तो ढाई सौ रुपये प्लेट हम लगा देंगे मैम हमारे यहाँ सब कुछ पुराने ज़माने से होता हे उपले पर हम लोग बनाते हैं देसी घी में बनाते हें और अच्छे से बनाते हैं आपको जैसा चाहिए ठंडा पानी पानी और आपको भर पेट बाटी चोखा आपको सब कुछ मिलेगा आलू का चोखा बैंगन का चोखा भर्ता सब कुछ मिलेगा जो पसंद करना खाएंगी आपको वो मिलेगा

हँ मैम हमारे यहाँ क बार में पच्चास से साठ लोग आराम से खा सकते हें बर्थडे पार्टी है तो आप पंद्रह सोलह लोग को ले आइए आराम से हमारे यहाँ बाटी चोखा खाइए और एक्स्ट्रा सेलिब्रेसन करना है तो भी आप कर सकती हैं उसका कोई फ्री आउट ऑफ कोर्स से आप उसका कोई चार्ज नहीं हम आपसे लेंगे और आपका अच्छे से बड्डे पार्टी भी हो जाएगा और कम रेट में ही हो जाएगा और अच्छा होगा हमारे यहाँ का बाटी चोखा टेस्टी होता है मेम अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप पैसा मत दीजिएगा लेकिन हँ अच्छा देंगे हम आपको पापड़ चिप्स कोलड्रिंक के साथ बाटी चोखा एकदम अच्छे से एक मिनट रुक इज्ज़त स आपको लाके सर्भ किया जाएगा हाँ मैम आप हमारे दुकान पर आज से हमारा दुकान पड़ेगा और मैम जैसा हम लोग चोचकपुर मोड पर तो आप आ जाइएगा मैम आपको कब आना है और कितने बजे से आप लोग आएंगे तब बना कर रखेंगे की पहले से बना कर रखेंगे हम लोग

सस्ता में अच्छा मैम ठीक है मैम बोल दे रहे हैं मैम कितना चाहिए आपको पंद्रह प्लेट पंद्रह प्लेट का मैम आप कर लीजएगा आपका होगा वही हम लोग आपको अच्छा सा डिस्काउंट्स में दे देंगे हाँ मैम हाँ मैम

एक प्लेट आपको भर प्लेट खाने के लिए में आप फूल प्लेट लेंगे त आपको भर पेट खिलाया बाटी चोखा तीन सौ रुपया पर प्लेट पड़ेगा हाँ लेकिन अच्छे से एकदम स्वादिष्ट बाटी चोखा मिलेगा उपले पर हम लोग सेंकते हैं देसी घी मिला कर देते हैं और मैम हमारे यहाँ पंखा कूलर भी लगा है आपको प्राइभेट चाहिए त आप वहाँ पर भी ले कर खा सकती हैं जी मैम